प्रौद्योगिकी में उन्नति ने हमारे जीवन को बोहोत आसान बनाया है जैसे हम खाने की बात करें तो मिक्सी है और गैस चूल्हा है जिसकी वजह से महिलाओं को अब मसाला सिलबट्टे पर नहीं पीसना पड़ता है अब चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है अब माइक्रोवेव है जिसमें खाना बन जाता है आसानी से गैस हो गई है और उस पर जल्दी से आसानी से खाना बन जाता है मिक्सी की मदद से मसाला पीस जाता है अगर हम कपड़े सु धोने और बनाने की बात करें तो अब आजकल म सिलाई मशीन आ गई है जिससे कपड़े बन जाते हैं और कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाते हैं तो अब खाना बनना भी आसान हो गया है कपड़े बनने कपड़े बनाने धोने भी आसान हो गए हैं वाहनों कि बात करें तो अब वाहनों कि मदद से लोगों बसें है ट्रक है और रिक्शे हैं ऑटो रीक्शा है कई ऐसे वाहन है मोटरसाइकिल है कार है इन सबके वाहनों के बनने से तकनीकी टेक्नॉलजी से अब अब लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आने जाते आ जा जाते है अब कु गाँव और शहरों के बीच में दूरियाँ नहीं रही है और इन इस प्रकार की कई ऐसे प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है जिससे लोगों के जीवन आसान बना है हमारे संचार के साधन हमारे काम करने के तरीके आवाज़ कपड़े भोजन आदि कई तरीके हैं जहाँ पर जीवन की लम्बाई और गुणवत्ता में भी काफ़ी बदलाव आया है